جی ہاں میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ کہ ہم جب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہم سب کے بیچ میں پیار بڑھتا ہے اسی لئے سب کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتی ہوں ہم زیادہ تر عید پر دیوالی پر اور رکشا بندھن پر اور عیدالاضحی پر اور ایسے بہت سے موقعے ہیں جہاں ہم اپنے مہمانوں کو کھانے پر بلاتے ہیں جی ہاں میں نے بہت سی تقریب دیکھے ہیں جہاں لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ شادی میں اور کرسمس ڈنر میں اور مندروں میں اور جماعتوں میں یہاں پر سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں